बाइक चलेनाइ एक बहुत नीक बात अछि खासकऽ कऽ युवावर्गके लेल युवावर्ग ई बाइक चलेबाक बहुत अति उत्तम मानै छथिन बाइक चलेबासँ शरीरमे उर्जा गति उत्साह ईसबके वृद्धि होइत अछि साथ साथ ही साथ अहाँके खास कऽ कऽ बाइक नवयुवक लड़का जे छथिन हुनका लेल बहुत ही नीक आओर बढ़िआँ लगै छनि कोनो भी कतहु जाइके लेल या आसपासमे कोनो काम करैके लेल या नजदीकमे एम्हर ओम्हर कोनो काम करैके लेल बाइक बहुत नीक अछि बाइकसँ अहाँके जहन बाइकपर चढ़ै छी तऽ एक उर्जा सेहो अपना आपमे महसूस होइ छै जे नहि हमरा ई काम अहाँके करबाक अछि बाइकसँ जेबाक अछि आओर जहाँ तक बाइकके बात छै तऽ बाइक बहुत ही खतरनाक चीज सेहो अछि नवयुवक लड़कासभ बहुत ही तेजसँ गाड़ी चलबै छथि जाहिमे हँ खतराके सेहो सम्भावना होइत अछि एक्सीडेन्ट होइके सेहो सम्भावना होइत अछि आओर ई अहाँसब मतलब जे सम्भावना होइत अछि जहाँ तक बाइक चलबैके गप छै बाइक बहुत नीको चीज छै तऽ बाइक बहुत खराबो चीज छै आओर बाइक एगो आदमीके उत्साहवर्धनके लेल सेहो छै बाइक एगो आदमीके लेल एक स्थानसँ दोसर स्थान जाइके लेल बहुत तीव्र गतिसँ जाइके लेल सेहो एगो साधन अछि बाइक चलबाइ चलबैत काल आदमीके अन्दर एगो अलग ही उर्जा भरल अछि जे नहि हम बाइक चला रहल छी बाइकपर किछु आदमीके देखबै अहाँ जे चश्मा लगा लै छथिन टोपी लगा लै छथिन एगदम एतेक स्पीड चलबै छथिन एतेक स्पीड चलबै छथिन देखबै छथिन बाइकके माध्यमसँ एस्टन्ट सेहो करै जाइ छथिन उठबै चलबैत चलबैत चलबैत एक्केबेर आगाँसँ चक्का सेहो उठा लै छथिन